यौ हम अहाँके कम्पनीसॅं जे छै मोबाइल ऑर्डर कयने रही से मोबाइल डीलिवरीक डेट काल्हिका रहै लेकिन अखन तक ओ मोबाइल हमरा जे छै डीलिवर नहि भेलय एना जे अहाँसभ करबै तऽ एनामे केना हेतै सुविधेक दुआरे ने लोक ऑनलाइन समान मंगाबै छै आ ओहो समयसॅं नहि पहुँचतै तहन लोक अहाँके अथीसॅं किया समान मंगेतै यदि अहाँसभ नहि बुझबै तहन आब जे छै अहाँके शिकायत ऊपरमे करब बुझलहुँ एना ई ठीक बात नहि छियै नहि अहाँके जे छै से लड़का आबै यऽ पहुँचाबै लेल ओकरो व्यवहार ठीक यऽ ई कोनो भेलै व्यवस्था एनामे केना हेतै एनामे केना हेतै तहन जे छै से हमरा आगाँ अहाँके शिकायत करब ई उचित नहि ने भेलै केओ सुविधे के लिये ने अहाँसे काज करबै छै एनामे अहाँके संस्थाक नाम ख़राब ने हेतै ई नीक बात नहि छियै एना करबै तऽ हमरा देखा देखी हमसभके मना करबै हम अपन दोस्तके हमर केओ पूछतै जे एना एना मँगेने छलहुँ ओकरा कहबै नहि नहि मंगाबी ई नीकसॅं समान नहि पहुँचाबै छै समयसॅं नहि पहुँचेतै कहियो आब हमरा एहिखिना रहय ओ समानके ज़रूरी आ हमरा काल्हिका डेट रहै आ आइ तक नहि पहुँचलै आब हम की करियै से कहियो आब तऽ हम कैन्सिल करबै मने तहन जे हमरा फ़ोन करत तकरा हम दूटा बात कहबै ई उचित नहि ने भेलै ई सभ नीक बात नहि भेल एनामे करबै तऽ केना हेतै से कहियो